میری ثقافت کا بنیادی پیشہ بمکری سے وابستہ ہے بر صغیر خصوصاً ہندوستان کی قدیم اور روایتی معیشت کا ایک نہایت اہم اور بنیادی پیشہ رہا ہے بنکروں کو ہنر مند کاریگر دستکار اور فنکار سمجھا جاتا تھا جنہوں نے اپنی محنت ہنر اور صبر سے کپڑے کی صنعت کو ایک تہذیبی ثقافتی اور معاشی بنیاد فراہم کی ہے جی ہاں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اس پیشے سے کنارہ کش ہو گئے اس کے پیچھے کئی اسباب ہیں نئی نسل تعلیم حاصل کر کے سرکاری نوکری پرائیویٹ سیکٹر یا کاروبار کی طرف جا رہی ہے اور بمکروں کے بچے خود اس پیشے سے جڑے رہنے میں کم دلچسپی رکھتے ہیں